हैलो गोविन्द भैया बोल रहें है आप ऑटो वाले मैं यह पूछना चाह रही थी कि आप रात को मुझे ट्रेन इस्टेशन इस्टेशन पर छोड़ देंगे क्या घर से आज तो मैंने दिन में पता किया था इस्टेशन पर पर आज दिन में कोई ट्रेन नहीं है मुझे जबलपुर जाना है तो रात को एक ट्रेन है तो आप छोड़ देंगे क्या मुझे सुहास वार्ड से इस्टेशन के लिए जाना है अगर आप छोड़ सकें तो फ़िर छोड़ देना

ठीक है ओ के